وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ جی ہ اربیہ سے بول رہے ہیں جی ہاں نہیں بہت خوشی کی بات ہے آپ نے ہم پر یقین کیا اور اس سلسلے میں ہم سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو زمین دیکھ دلائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں زمین لینا ہے آپ کو ہاں یہاں تو ریٹ وہی روڈ سائڈ اگر لیجیے گا تو تین لاکھ روپے ڈسمل پڑے گا چھ لاکھ روپے اکٹھا جس کو بولتے ہیں کتنی زمین لینی ہے آپ کو چھ سات بیس بسمل ہاں مل جائے گی تو ایسا کیجیے تو موبائل پہ کیا بات کریں گے مطلب تو آپ مطلب ہم سے خود مل سکتے ہیں زیادہ بہتر ہوگا جی ہاں حصہ الگ زمین جو ہے نا آپ کو مل جائے گی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے زمین مل جائے گی باقی یہ ہے کہ اگر سامنے پر بات ہوگی نا تو بات مکمل ہو کر کے اس پر ریٹ طے ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ کو زمین بھی دکھا دیا جائے گا کہ آپ کو وہ جہاں آپ کو لینا ہے وہ چیز آپ کو پسند ہے یا نہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسا کیجیے تو سامنے پر جو ہے نا آپ آئیے ہمارے گھر پہ اور سامنے بیٹھ کر کے بات ہوگی تو وہ بات زیادہ مستہقم ہوگی اور آپ کا بل بھی اسستقلال میں ہوگا اور بات مکمل ہونے کے بعد انشاء اللہ بات بن جائے گی کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ